दाख्लैसो आं मबाइल बायदोंमोन मबाइलाबो मोजां नङा रेमफोराबो इसे खम ओमफ्राय केमेराफोराबो बार ब्लार नुयो ओमफ्रायथ' मबाइलाबो इसे ग दुङो बिराद इसे गाज्रि मबाइलाथ'